تعليم اور روزگار اور قيادت كے لحاظ سے ناسک ضلع كو در پيش اہم چيلینجیز اور مواقع بہت سارے ہيں ان ميں تعليم كى كمى سب سے اوپرى سطح ہے مقامى سطح پر تعليم كى كمى ايک اہم مسئلہ ہے جس كا اثر زندگى كے مختلف پہلوؤں ميں ہوتا ہے اسى طريقے سے روزگار كى كمى جو كہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قيادت اور سياسى شعبے كے ضعف ناسک ضلع ميں قيادت كى كمى بھى ايک اہم مسئلہ ہو سكتى ہے جس كا اثر عوامى فلاح و بہبود پر ہوتا ہے ضعيف سياسى بنيادوں كى وجہ سے مقامى مسائل كا حل كرنا بہت زيادہ ضرورى ہے ان چيزوں كو حل كرنے كے ليے نوجوانوں كو پہلے تعليم اور روزگار فراہم كيا جائے ہنر مندى كى تعليم دى جائے اور انترپرنرشپ كى تعليم دى جائے اور نوجوانوں كى ترقى ميں در پيش مسائل كو حل كيا جائے